आर्टिस्ट जे रुप में जॾहिं मां शुरूआति कयी त मूंखे घणनि ई कठिनाइयुनि जो सामनो करिणो पियो छो जो उन वक़्ति न त एतिरी समुझ हुई मां कीअं शुरूआति कजे कहिड़ो सामान खपंदो आहे स्टेशनरीअ जी कमी थींदी हुई प्रेरणा जी कमी हुई त आहिस्ते आहिस्ते करे मूंखे प्रेरणा मिलंदी वयी ऐं सहारे जी कमी कॾहिं महिसूसु न थियणु लॻी छो जो उन आर्टिस्ट जे रुप में मां पंहिंजे वीचारनि खे अभिव्यक्त करणु लॻियमि उनमें उहे रंग भरणु लॻियमि जेके माण्हुनि खे ॾिसी करे पाण वटि मोहित कंदा हुया त मां हिकु वॾी आर्टिस्ट ठहणु चाहींदी हुयमि ऐं प्रेक्टिस करण सां ई मूंखे अॼु उहा सफलता मिली जो मां आर्ट गैलरीअ में बि पंहिंजा एग्ज़ीबिशंस आर्ट जा लॻाए रही आहियां